जइसे पुराना फोटो रहै छै जे दोकानवलाके देल जाइ हइ तऽ बढ़िआँ से बनाबै नहि हइ कहीँपर दग्गी फग्गी रहै छै कहीँपर किछु रहै छै धुन्धला जइसे रहै छै अच्छा से नहि रहै छै आओर अपना से फोटो घिचा लै छै तऽ ओ ठीक फोटो रहै हइ निम्मन रहै हइ आओर नएका फोटो बनै हइ तऽ ठीक रहै हइ आओर ओसब फोटो फोटोके फोटो बनबा कऽ दै हइ तऽ ओसब बढ़िआँ नहि रहै छै अइसे अथी रहै